हेलौ औ औ खोनाबाय मा होनो माइखौसो आदि गायनायावहाय मोरै मोरै एबार ट्रेक्टरफोरखौहाय हरगोन ना हरा खामला ट्रेक्टर एसे एसे खावसे खावसे हराबा औ आदि गायसै फिनसे होना हरदो बाल ओमफ्राय बिदिनो खामलाफोरखौ सानैसो होना सानैसो हरदो होनबा जायो बिदिबाबो जासिगोन औ आरो

जेराथिबा नोंसोरबा खयमन लुबैयो जेराथियावबा बिगायाव बांद्रायथारगोनदां बिघायाव थिन मनबा थिन मनबा बांद्रायो ओरै खामला थामला होनानै गायनाय जायोना आर जेराथिबाथ' ट्रेक्टरबो मोनला न'आवनो ट्रेक्टर होनानै गायनाय जायो थानायाथ' थानाय जायो आराइ मन आराइ मन लादो होनबालाय जेराथियावबा आदिखौ माबालाबा

होमबालाय फसायाबा औ औ

थिनमन र' सानगोरसां औ जे जेरा मा जा जेराथि जायाबाबो आदि औ औ खिन्थाहरदो औ दे